हाँ हम सरकार की ऐसी योजना के बारे में जानते है जो हेल्त से सम्बन्धित है और उसका लाभ भी पुरी तरह से उठाते हैं कई लोग उसका लाभ उठाने के लिए उसको सेवन करने के लिए स्वस्थ्य और योजनाओं का लाभ मिलता है जिस से कि जैसे कि हमारे गाँव शहर में अनाउंसमेंट करवाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बिमारी जैसे कि टी बी या आँख की तो वो हॉस्पिटल में आ कर इतने कमरे नंबर में मिले और इतने कमरे में मिले और आँख का इलाज करवाएँ आँख के इलाज के लिए डॉक्टर पहले आँख को चेक करते हैं और उसके लिए ड्रॉप देते हैं और टी बी के इलाज के लिए वो कफ को चेक करते है और उसका आगे इलाज करते है जिस से कि व्यक्ति का स्वस्थ्य बना रहे और एसी ही योजना का हमारा देश लाभ उठा रहा है